ہمارے یہاں کا موسم کافی اچھا ہوتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے تو کبھی کبھی تو برا بھی ہوتا ہے کبھی ہمارے ہمارے یہاں اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ نکلا بھی نہیں جاتا اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ بارش جون میں اور ستمبر میں اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باہر بھی جلدی سے نکلا نہیں جاتا بارش رکنے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے جب کہ بارش اتنی ہوتی ہے کہ رکتی ہی نہیں ہے جلدی سے ہمارے یہاں موسم الگ الگ طرح کا رہتا ہے کبھی اتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ دھوپ میں دھوپ دیکھ کے تو باہر نکلنے کا من بھی نہیں کرتا اور ایسا لگتا ہے بس اپنے گھر میں رہو دھوپ دیکھ کے اتنی گرمی لگتی ہے اور کہ من کرتا ہے کہ اپنے گھر میں رہو اور کہیں نہ جاؤ اتنی گرمی لگتی ہے اور کبھی موسم اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اب کہیں گھومنے چلے جاؤ اور اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اتنا پیارا موسم ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے پھر تو اب گھر میں مت رکو اب تو باہر چلے جاؤ اتنا اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی تو آندھی آتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ طوفان آنے کا ڈر لگتا ہے کیونکہ ہوا اتنی تیز ہوتی ہے پیڑ اتنے تیز تیز اتنے ہلنے لگتے ہیں اور مطلب کپڑے وغیرہ ایسے ایسے ہلنے لگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب تو طوفان آنے والا ہے ہمارے یہاں کے موسم کافی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے